सूरत जो मौसम ॾाढो सुठो हूंदो आहे न थधि में वधीक थधि पवंदी आ न गर्मी में वधीक गर्मी पवंदी आहे त सभु माण्हू ईअं चवंदा आहिनि की सूरत वारा ॾाढा ख़ुशि नसीबु आहियो की तव्हांखे न एॾी गर्मी थी पए न थधि थी पए जाम तव्हांजो लाइफ सुठी अथव ऐं असांए सूरत ॾे में काई बि मां उओ ॾाढो वॾो आ्हे सॼे साल जो सूरत जो पाणीअ संग्रह हिते थींदो आहे सूरत जे आसे पासे में जेके ज़िला आहिनि जेके गांव आहिनि उनि खे बि उकाई डेम मां ई पाणी वेंदो आहे मूंखे यादि आहे यारहं ॿारहं साल पहिरियों सूरत में जॾहिं ॿोडि आई हुई त जॾहिं राजस्थान मां ॾाढी बरसाति पई हुई राजस्थान मां पाणी उकाई डेम में छ्ॾींदा आहिनि उकाई डेम भरिजी वई हुओ तॾहिं असां हिते ॿोडि आई हुई ऐं ॿोडि असांजे घर में गोॾनि जेतिरी आई हुई तॾहिं मां पहिरियों दफ़ो ॿोडि ॿुधी हुई भई ॿोडि छा थींदी आहे इन खां पोइ वरी जेके उकाई डेम जा अधिकारी आहिनि उए हाणे ध्यानु रखंदा आहिनि की उकाई डेम खे वधीक भरण न ॾींदा आहिनि